खेलक खबर सबसँ पहिले तऽअखन न्यूज चैनल आओर सोशल मीडियासँ अहाँ कऽ सबसँ पहिले प्राप्त भऽ जायत किआकी जेभी कोनो होइत छै सोशल मीडिया न्यूज चैनल पर सबसँ पहिले अबैत छै आओर अहाँ कऽ खबर लागि जायत खेल सब खेल अपन अपन बहुत खेल नीक होइया लेकिन हमरा सबसँ नीक खेल अखन अखुनका दौड़मे क्रिकेट मैच लगैया जेना अखन बहुत अन्य देशके खिलाड़ी हमरा भारतमे आबि कऽ सेहो खेलैत छथि क्रिकेट आओर अहाँ हुनकर पल पलके खबर अपन सोशल मीडिया या न्यूज चैनलसँ हमरा देखैके प्राप्त होइया न्यूज चैनल पर अहाँ कऽ जेभी केओ अहाँ कऽ मतलब हिनकर जे मैचके ताजा खबर होयत या कओनो खबर ओ अहाँ कऽ न्यूज चैनल पर मिल जायत क्रिकेटमे बहुत एहन खिलाड़ी छथि जिनकर बहुत ऊपर तक महत्व छै महत्वपूर्ण छनि जेना अखन हमरा सबकेँ क्रिकेटके सबसँ पैघ खिलाड़ी सचिन जी मानल गेल छथि तऽ कतहुँ ने कतहुँ हुनकर खेल खेलाके ऊपर प्रभावित छथि आओर ओ अपन खेला करैत एतऽ दूर तक पहुँचल छथि तहिना बहुत सब क्रिकेटर्सके उत्साह दिऔन जे अपन अपन खेलके ऊपर लए जाथि आओर अहाँ कऽ अपन हमरा हिसाबसँ अखन सबसँ नीक हमरा क्रिकेट लागि रहल छथि जेकि अखन बहुत खिलाड़ी नया आबि रहल छथि एगो दुगो हमरा बिहारोसँ जा रहल छथि जेना आइसँ पहिले किछु दिन पहिले पता लागल छलैया जे खेलाड़ी अखन ओ गेल छलथि एगो अहाँ कऽ

खेलाड़ी छलथि बहुत नीक नाम अछि एक मिनट ईसान किशन ईसान किशन आइसँ पहिले जे अपना ओतऽ सुपौलसँ छलथि तऽ हुनकर खेल देखथि बहुत नीक लागल आओर सबसँ नीक गप ई लागल जे ओ बिहारसँ छलथि मुकेश चौधरी सेहो छथि एगो बिहारेके तऽ बिहारसँ अखन आओर बिहारके जते भी क्रिकेटर छथि हुनकासँ आग्रह अछि जे ओ सब नीक खेलाइत आओर हमरा बिहारके नाम बढ़बैत बढ़बैत सङ्ग सङ्ग भारतमे जाकऽ सेहो ओतऽ खेलाइत